मैं व्यक्तिगत रूप से पौधे और बाग़बानी का एक अच्छा शौक़ रखती हूँ मुझे फूल तो बहुत सारे पसंद है और पौधे तो सभी की सभी को पसंद होते हैं पेड़ पौधे किसे पसंद नहीं होते लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो मुझे फूल जो की खुशबू देते हैं या खुशबू न भी दें लेकिन वो देखने में ही इतने सुंदर लगते हैं कि मुझे फूल और पौधे उगाना बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि मेरे ख़ुद के घर में भी बहुत सारे पेड़ पौधे मैंने उगाये हुए हैं और छोटी मोटी मैंने बाग़बानी भी की हुई है जिसमें से मैं कुछ फूलों का नाम लेना चाहूंगी जैसे की रात की रानी ये एक ऐसा फूल है जो सिर्फ़ रात में खिलता है और इसकी खुशबू भी सिर्फ़ रात में ही निकलती है और यह दिन में हल्के गुलाबी कलर का हो जाता है और रात में गहरे गुलाबी रंग का हो जाता है और बहुत ही खुशबू बिखेरता है इसके अलावा मेरे घर में एक मनी प्लांट का भी पौधा है जो की धीरे धीरे पानी देते हुए बढ़ता जाता है और साथ ही वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में भी